मां सुनिता धरमदास दरयाणी ॻाल्हायांती मां हिक महीने खां बुटीक खोलियो आहे हुन में तरह तरह जा कपिड़ा रखिया आहिनि ऐं उन लाइ मूंखे जीएसटी खपे उन लाइ छा छा ॾियणो पवंदो मूंखे कहिड़ा कहिड़ा पना ॾियणा पवंदा आधार कार्ड पेन कार्ड राशन कार्ड छा छा ॾियणो पवंदो उहो मूंखे ॿुधाईंदा जीअं मां बि बिल ठाहियूं त असांखे जीएसटी ॾियण जी थिए मूंखे तंहिंजे करे डी जीएसटी भरियूं ऐं बिल ठाहियूं हाणे असांखे जीएसटी लॻंदी असांखे बि सरकार जी तर्फ़ा त सरकार खे बि जीएसटी भरे सघूं बिल ठाहियूं असां बि

सुठा सु सुठा सुठा कपिड़ा रखिया आहिनि तव्हां उन लाइ असांखे ॿुधायो असांखे छा छा खपे असांखे छा छा मिला पना कहिड़ा कहिड़ा ॾियणा आहिनि छा ॾियणो आहे उहो तव्हां ॿुधाईंदा असां जीएसटी ॿियो लागू कयूं असांखे बिल विल भरण लाइ तकलीफ़ थींदी न त असांखे तव्हां ॿुधायो ऐं छा खपे पना कहिड़ा आधार कार्ड पेन कार्ड सभिनी खे बिल बिल जीएसटी लग भरणी पवंदी आ असांखे बि भरणी पवंदी त असां हिन हिसाब सां भई जीएसटीअ जा बि बिल ठाहियूं भरियूं असां बि त सरकार खे थोरो असां बि बिल ॾई सघूं जीएसटी ॾई सघूं